इलहाबाद का टैक्सी का किराया कितना होगा इटौंजा से इलाहाबाद जाना है हमको हाँ जाना है हमको उसी से वापस आना है ये तो बहुत है

अच्छा ठीक है उसके बाद हमको वहां जाना है लखनऊ घूमने लखनऊ कितना किराया है दो सौ रुपये बहुत है बाकी टैक्सी वाले को बहुत कम लेते हैं

तो तो बाकी और तो सवारी होती हैं

हाँ

अब आगे तौ जब दो चार सवारी रहती तो कुछ तो कम किराया रहता होई हाँ औ उधर से लौट के भी आना है अच्छा और उसके बाद उसके बाद हमको कहीं तीर्थ स्थल जाना है घूमने चंदिका देवी चंदिका देवी कराया कितना है ढाई सौ रुपये ढाई सौ रुपये बहुत बता रहे हैं दोनों तरफ का हाँ बहुत कम है सौ डेढ़ सौ रुपये लगेंगे

और बाकी सवारी तो और रहती है अच्छा हाँ उसके बाद घूमने वाली कोई अच्छी जगह पर हम को लखनऊ घूमने जाना है पीछे पार्क वगैरह उसका किराया लखनऊ के लखनऊ डालीगंज का डालीगंज का नमस्ते